हाँ मैं पाँच तारीख़ बोल सकती हूँ बीस मई उन्नीस सौ उनहत्तर चार फरवरी उन्नीस सौ बासठ उनतीस मई उन्नीस सौ नवासी चौदह अक्टूबर उन्नीस सौ इक्यानवे बारह नवम्बर उन्नीस सौ सोलह